मुर्गीके ओछानके लेल हमसब बहुत नीक ओकर धानक भूषा देलहुॅं जे ओकर देह ठण्डा समयमे गरम रहल आओर गर्मी समयके लेल जालीदार ओकर पिजरा बना देलहुॅं जे हवा गेल आओर मुर्गी सुरक्षित रहल आओर मुर्गीके लेल बहुत सुन्दर जगह हवादार गर्मीमे होइ छै मुर्गी ठण्डा समयमे गर्म गरमके लेल बोराके ओछाइन सेहो कऽ दै छियै आओर मुर्गी बहुत सुन्दर सऽ रहै छै मुर्गीके ठण्डा समयमे बचेबाक लेल बहुत कोशिश करू कते मुर्गीके मृत्य भऽ जाइ छै ठंडा समयमे ओकर देह ठिठूर जाइ छै आओर देखैमे बहुत खराब लगै छै आओर गर्मी समयमे गरमसँ सेहो नुकसान भऽ जाय छै एना नहि हेबाक चाही जँ मुर्गा मुर्गी पोसि रहल छी तऽ ओकरा बढ़िऑं सऽ देखभाल करू आओर ओकरा खान पान बहुत सुन्दर से दियौ आओर ओछाउन बिछौन बहुत सुन्दर से दियौ आओर मुर्गीक लेल बहुत सुन्दर जगह दियौ नहि तऽ मुर्गी ओहिसे नुकसान भऽ जाइ छै मित्रो भऽ जाइ छै मुर्गी